جی ہاں اسپتالوں کے جو معاملے ہیں میں نے ان میں اپنا ایک ذاتی تجربہ کیا ہے جس میں کہ غریب لوگ قطاروں میں رہتے ہیں اور جو سرمایہ دار یا امیر لوگ ہوتے ہیں ان کے ڈاکٹر یا وہاں کے گاڈس یا وہاں کے اور دوسرے دیگر ڈپاٹمنٹ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ان کے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رشتے رلیشن ہوتا ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنے رشتے دار یا کوئی بھی آتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ ڈاکٹروں سے بغیر قطار لگائے مل جاتے ہیں اور غریب لوگ لائن میں اور قطار میں ہمیشہ رہتے ہیں تو وہ تو اپنے کسی نہ کسی رلیشن کی بنیاد پر اپنا علاج اور ٹریٹمینٹ کرا لیتے ہیں صحیح طریقے سے لیکن غریب اور مزدور لوگ جو ہیں ہمیشہ وہ قطاروں میں رہتے ہیں جن کا نہ کوئی ڈاکٹروں سے کوئی رلیشن ہوتا ہے نہ کوئی گارڈ سے نہ وہاں کے ایڈمنسٹریسن سے نہ کسی اور لوگوں سے تو ہمیشہ میں نے یہ تجربہ دیکھا ہے کہ ہاسپٹلوں میں اسپتالوں میں کوئی انصاف نہیں ہے دوائیوں کا جو مسئلہ ہے وہ دوائیوں میں بھی یہی ہے کہ جو مہنگی دوائی ہوتی ہے اسے ہوس جو اسٹیشنری وہ ہوتے ہیں میڈیکل والے وہ کہیں اور باہر سپلائی کر دیتے ہیں اور جو سستی دوائی ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں باقی مہنگی دوائی کو انکار کر دیتے ہیں کہ یہ نہیں ہے تو اس سے کئی بار یہ پتا لگا ہے کہ وہ بیچ دیتے ہیں تو اس طرح کا جو اسپتالوں کا جو نظام ہے وہ بہت برا رہا ہے جو ایسا نہیں ہونا چاہیے اگر ہو تو سب لائن میں ہوں امیر ہو غریب ہو اسٹاف ہو کوئی بھی ہو اور اگر کوئی دوائی کا معاملہ ہے تو سب کو برابر ملنی چاہیے